ہاں مجھے اُردو بولنے میں بہت فخر محسوس ہوتا ہے مجھے اُس کے چند الفاظ بہت پسند ہیں کہ آپ آئیے بیٹھیے آپ خیریت سے ہیں آپ تشریف رکھیے آپ اتنا ٹائم کہاں آپ اتنا ٹائم کہاں تھے اور مجھے اُس کا ایک مختلف جملہ بھی جملہ بھی بہت پسند ہے کہ مہرباں دیر کر دی مہرباں آتے آتے یہ بہت اچھے لگتے ہیں مجھے جرم جملے